फेरो ओतऽ जाइ फेरो ओतऽ जाइके बाद कोनो चीज कऽ दिक्कत ओक्कत तऽ नहि ने हाएत ओतऽ हँ हँ

हँ

नहि हँ

दश दिन रहैके

एकैस हजार

हँ

हँ दूटा बच्चो छै हँ नहि हँ दूटा बच्चो छै तहि दुआरे कहलहुँ अहाँके कनि मिलाके कहू गऽ